भारत की आर्थिक स्थिति के लिए कृषि का विशेष महत्व है और कृषि अधिकांश तक ग्रामीण स्तर में की जाती है स्थानीय स्तर पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं जिसके अंतर्गत किए गए प्रयासों में कृषि आपूर्ति स्टोर्स का संचालन ग्रामीण स्तरों में किया जाता है गांव कृषि आपूर्ति स्टोर में सभी प्रकार के बीज एवं खाद एवं कीटनाशक दवाओं को रखा जाता है जिससे कि ग्रामीण स्तर पर किसानों को अपनी खेती करने के लिए सुलभता से बीज मिल सके उसके लिए खाद मिल सके और यदि किसी खेती में कीट लग गया है या बीमारी फैल गई है तो उसके उपचार हेतु उसको दवाओं को उपलब्ध आसानी से कराया जा सके इस प्रकार कृषि आपूर्ति स्टोर्स कृषि उद्योगों के समर्थन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में पशुधन आपूर्ति स्टोर्स भी संचालित किए जा रहे हैं पशुधन आपूर्ति स्टोर्स में अच्छी नस्ल की दुधारू पशु को किसानों को दिया जाता है इसमें गाय भैंस प्रमुख रूप से होती है अच्छे चूँकि चाय गाय या भैंस को मेहनत उतनी करनी पड़ती है लेकिन उसका दूध ज़्यादा नहीं निकलता जिससे किसानों को आमदनी में वृद्धि नहीं होती है इसलिए अधिक दुधारू पशु को देने से किसानों के आय में वृद्धि होती है तथा वो लगातार अपनी आजीविका को आसानी से चलाने में मदद मिलती है इसी प्रकार किसानों के लिए किसान बाजार भी खोला गया है किसान बाजार में किसानों के लिए किसान अपनी उपज को लेकर आते हैं तथा उसकी बोली लगाई जाती है अधिकतम मूल्य किसानों को मिल सके इसलिए सरकार का प्रयास होता है की किसान किसान बाजार के माध्यम से ही अपनी फसल को बेचे और सरकार भी किसान बाजार से ही जिसे मंडी कहा जाता है उसे फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदती है जिससे किसानों को अच्छी आमदनी होती है अभी वर्तमान स्तिथि में ग्रामीण स्तर पर सरकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज की खरीदी की जाती है जिससे किसानों को अच्छे रेट पर फसल के दाम मिल जाते हैं इसी प्रकार कृषि पर्यटन संचालन के माध्यम से किसानों को विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाता है जहाँ पर कृषि पैदावार अच्छी होती है जिससे कि किसान उसका आलोकन करके आते हैं और अपने आप पर उसी प्रकार उन्नत टाइप की कृषि करने का प्रयास करते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है इसी प्रकार कृषि में अनुबंध सेवाएँ वर्तमान स्तिथि में की जा रही हैं लेकिन इनकी संख्या अभी नहीं है किसान किसानों के खेत से ही फसल आने के पूर्व ही अनुबंध कर लिया जाता है कि हम आपकी फसल को इस रेट में खरीदेंगे और उसका भुगतान उनको आधा पहले कर दिया जाता है जिससे कि उनको फसल उगाने में परेशानी नहीं होती और फसल बेचने में भी दिक्कत नहीं होती है इस प्रकार सरकार द्वारा कृषि उद्योग को बढ़ाने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं कृषि उद्योग का समर्थन किए जाने से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होने की संभावना होती है